हेलो कहलहुँ एहिबेरका जे बबा भोज भेल छलै से देखलियै कतेक मस्त भेल छलै पूरी कतेक देखिऔ सबसे बड़का पूरी कतेक लरम लरम रहै ई सब हलवाइ पर डिपेण्ड करैत छै ने बाबा आ टाइट भए जाइत छै तऽ लोककेँ खायल नहि होयत छै

आ सब्जी कतेक सुंदर छलै से कहैत छी बाबा रस रसगुल्ला देखिऔ सब जे बनाबैत छै नोर्मल चीनी बला ई जे बनयने छलखिन स्पोंज बला बनयने छलै स्पोंज बला छलै ओएह कहि रहल छी हँ ओकरे स्पोंज कहैत छै बाबा ई कतेक सुन्दर रहै देखलासँ हँ बाबा की कहू हमहुँ सब ओना तऽ पाँच गो खाइत छियै ओ बला ई बला जे रहल ने तऽ मिथिलासँ छियै ने तऽ तीस चालीस गो पचास गो साठि गो खाय जाइत छियै हूँ हमहुँ सब साठि अस्सी साठि सत्तर गो पूराय दै छियै ई रसगुल्लाके ताहि दुआरे मिथिलामे अगर लोक भोज करैया तऽ कम से कम ई चीजके यानी अथी स्पोंज बला रसगुल्ला बनाबै तऽ लोक कऽ शरीरमे लगबो करैत छनि ओहिसँ पेटो खराब नहि होयत छै तबियतो स्वस्थ रहैत छै

हूँ हँ से ठीक छै बाबा राखैत छी ठीक छै रखैत छी बाबा